आंनि न'खराव ट'टेल साबा दङ मानोना आंहा फिसाज्ला फिसाजो साथाम आंनि मालिगा सेक्रेटारियाव खामानि मावो आरो फिसाज्लायाबो गिबिया साख्रि मावो आरो फिसाज्ला गेजेरा आंनिया दिग्रि फरायगासिनो फिसाजोआ क्लास टेनाव जों जाबाय बाक्सानि बाक्सानिब्लाबो जों क'क्राझाराव थाफैनाय जाबाय मानोना जोंनि बाक्सानिफ्राय दा क'क्राजझाराव न' लुनानै थानाय जाबाय आरो आंनि अरजिनेल न'आ बाक्सायावमोन अब्लाबो जोङो क'क्राझाराव थाफैनाय जाबाय मानोना जोंहा खामानि मावनाय मानसिबो दों बिनिखायनो जोङो दा बे क'क्राझाराव थाफैनाय जाबाय